बिबार बारियाव बा बिबार बारिखौ बिबारखौ नायनो गायनाय जायो दा बिबार बारियाव बिबारा बारोब्ला मानसिनि गोसोआ बयबो रंजानाय फैयो आरो गोसोआ गोजोन्नाय मोनो थिग बेबायदिनो आंनि बिबार बारियावबो गोबां बिबार गायनाय जायो दा बेफोरनि गेजेराव बिबारा बारोबोला गोसोखौ मोजां नाङो आरो गोजोन्नाय फैयो खायसे बिबारा समायनाल' थायो आर खायसे बिबारा समायनायाव नङाब्लाबो मोनसे सेन थायो मोदोमनाय दा बे मोदोमनाय बिबारा बारोब्ला बिबारखौ नायालासेनो बे मोदोमनायखौ मोनोबा गोसोआ गोजोनो आरो बियो जोंनि न'वावबो मोनसे गोजोन लाबोयो बेबायदिनो आंनि बिबार बारियाव जि बिबार बारो बे बारोबोला जोङो नायनानै मोजां मोनो आरो गोसोखौ गाहाम नाङो दा बिबारा गोबां रखम थायो गुफुर गोजा गोमो बायदि रोखोम गाब थायो दा बिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो बिबारा मानसिखौ गोजोन्नाय होयो गुफुरानो जा बा गोमोआनो जा गोजायानो जा दा बेफोर बिबारा मानसिनो मोनसे गोजोननाय लाबो बेबायदिनो बायदि रोखोम बिबार बायदि रोखोम गोजोन्नाय बा गाय बायदि रोखोम बिबाराव गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन बेयाव बांसिन मोजां मोन्नाय बा गोसो होनाय थायो बेबायदिनो आंनि बिबार बारियावबो बायदि रोखोम गाबनि बिबार दं दा बे बिबारफोरा आंजों लोगोसे गुबुनखौबो गोजोन्नाय होयो आं बिखौ फोथायो दा बेनि गेजेराव

बबेबा बिबारखौ सोरबा गारजि मोननाय बा हामा मोननाय बे जाफेरा बे बिबारा बयखौबो मानसिखौ गोजोन्नाय होयो आरो बिबारा बे मानसिनि मोनसे गोजोनथिलि बेखायनो बिबार बारिखौ जे बुंनांगोन दा बेखायनो बिबारबारि खालामनाया मोजां जे जोङो मानसिनि गेजेराव मलाबा दुखु फैयो खैफोद फैयो दा बे खैफोद आफोद समाव बा दुखु समाव जोङो बिबार बारियाव थांनानै जों गोजोन लानो हायो आर जोंनि दुखु दाहा खैफोद आफोदखौ जों एसे बावगारनानै एसे जानथायाव थानो हायो बेखायनो बेखायनो आङो बे बिबाराव बा बिबार बारियाव थानानै गोजोन लानो हायो आरो बयखौबो आङो खावलायो जे बिबार गायनानि जोङो गोबां जोंनि दुखु दाल्लानिफ्राय बारगनायनि मोनसे राहाखो लानो हायो आरो जोङो मानसिया सानफ्रामबो जेंनादोनो बुंफबनानै थानाय मानसि जोङो बेखायनो जेंनाया जोंहा जोबा बेखाय जेना जेंसिखो जोङो इसे दिन्थ'नो बा गोजानाव थाथ'नो जों बिबार बारिनिफ्राय जोङो बा बिबार बारियाव थाना जोङो एसे जाननानै बा गोजानाव थाथ'नो हायो